औ आङो बिजाब फरायनो मोजां मोनो आरो उन्दैनिफ्रायनो गोबां बिजाब फरायबोबाय आं उन्दैनिफ्रायनो बर' इंलिस हिन्दी बिगियान गोबां बिजाब फरायबोयो फरायबोबाय आरो फरायनानै आङो मिन्थिबाय आरो आङो गोबां बिजाब फरायनो मोजां मोनो सल' बिजाब दाथ' सल' बिजाब नुबानो फरायो आङो आं मोनबानो फरायफैयो दिनावनो गांसे गांनै बिजाबखौ टाइम मोनबानो फरायनानै फोजोबो आरो ना आङो फरायनानै गोबां गियानबो मोननो हादों मोजांनि बाथ्राबो सोलोंनो हादों आरो माखासे बिजाबफोर दंबावोसो जायफोरखौ आङो सानाखैनोमोन जे बियो ओरैबायदि मोजां जागोन ओरैबायदि बस्तु लिरनाय थागोन बेहाय ओरैबायदि गियाननि खोथा गोबां खोथाफोर आं गोबां बिजाबफोर फरायबोबाय नाथाय बेफोरबायदि बिजाबखौ बेबायदि सानथावै ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि जों बुजिथावै ओरैबायदि मिनिं थानाय ओरैबायदि बुजिहोनो हानाय मानसिनाव ओरैबायदि मोजां मोजां लेखा बा आं बिरात बिदि सानथाराखैमोन दा बिनि गेजेराव आङो नारखो बुदांनि सल' मोनसे बिखौ आङो ओरैनो नामाव नायनानै जानला मानलासो सान्दोंमोन आरो ना नाथाय आं दा फरायनानै ओरैबायदि मोजां मोन्दों बेहाय बे नारखो बुदाङा मोनसे गामिनि सबसे माहाजोनसिन मानसिनि फिसाज्लामोन बियो दा बियो बिफानि आमोलाव गोबां गावनि गोसो बायदि ओरैबायदि थाखा लाना साजा बाहायजोबनानै ओरैबायदि जायोमोन ओरैबायदि दखानावनो गाव थांबाथाय ओरैबायदि जानाय लोंनाय बिनिया ओरैबायदि बाहायग्लाबोमोन नाथाय बिफा गैयिलाय बियो गैयियावनो ओरैबायदि जाय बायदि गाव मावनानै जानो हाया ओरैबायदि गावनि सम्फथिफोरखौनो फानै फानै रुवाथिफोरखौनो रुवाथिफोरनोनो जानो होनो हालायि जाहैबाय उनाव गावनि हाखौ फानै फानै जानानै उनाव गाव बेबायदि जालांबाय आरो ना बेयो जे गाव उनाव जख्लबसे पि डब्लिउ डि हायावसो थाहैनांनाय ओरैबायदि न'लेज गोनां ओरैबायदि गियान गोनां लेखा जों फरायनानै बुजिबाय आरो ना बेबायदि